दाउ फिनाया दाउखौ फियोब्ला मोजां आबार खालामनांगौ मोजां आदार होनांगौ माइऔ एंखुर होनांगौ दै होनांगौ सम लानानै ओमफ्राय बेफोरखौनो फेदेरबा लाउबा फानबा दाम मोनो मोजाङै फुस्थ' जाब्ला दामाबो बि दिनों दुइस' गाहाम आरायस' आहाम खिजिआव बिदि मोनो आरो दा ओमफ्राय नै बिथ' जोबबाय आरो नैबे बोरमाफ्राबो मोजां फिनोब्ला माबा नांगौ खानांगौ दै होनांगौ आर माब्लाबा सम लानानै खनसे खनसे हगारनो हाब्ला मोजां आरो सम लानानै बेखौ नोजोर खामनांगोन हगारनानै नोजोर खामाबा बै आबाद गोनांफ्राबो नस्थ' खामजानो गिनांगौना सानसे खानायखौ हगारबायोबा नोजोर खामनांगौ बेखौ मा खामनांगौ नोजोर खामनानै नों मालायनि खेथिआव हाबोबा नों होना लायनांगोन माहाजोनखौ बुंहरनांगोन आंनिसोलै जेबो खामनाङा गदों होननांगोन आरो मोनाफ्राव नोङो बिफां बिलाइ औवा बिलाइ खानानै होयोब्ला मोजां आरो ओमफ्राय बै मोसौफ्राबो बिदिनो दै होनांगौ ओमफ्राय नों खायोब्ला खनथाम खनब्रै दोस्लायनांगौ खननै गाहाम दै दौनांगौ ओमफ्राय बिदिनो जोथोन लाब्ला फाननायफ्रावबो फैसा बुरजा मोननायबादि जायो आरो दस हाजार गाहाम आद हाजार गाहाम मासेआवनो इदि मोननाय थायो आरो मोजां फस्थ'नि जागोन नालाय मोसौफोरा बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबे अमाफ्राबो मोजां जोथोन लानांगौ आदारखौ खनथाम गाहाम होनांगौ आदार होनांगौ गुन्दै आरो दानाथ' आजिखालि साफरबो ओंखारबायनालाय बेफोरखौ होबाय मोजां आरो मोजां फस्थाय जागोन साफर मोनजायोबा दामबो मोनगोन मोजां फस्थाय जाब्ला अमा फिसाफ्रा दालाय सारि हाजार गाहाम साराय थिन हाजार गाहाम मोनो बेबायदि मोजां फस्थाय खालामब्ला फैसा मोनगोन आरो जानोबो मोजां मोजां फस्थाय खालामोब्ला खासिफोर हायोब्ला मोजां मोजां दाम मोनो दस हाजार गाहाम मोनगोन आद हाजार गाहाम मोनगोन इनि बारा मोनबावगोनसो समाव आं खमाव बुंबावबाय जेनेबा एबायदि आरो ओमफ्राय नैबे मा होनो ओ दाउखौ बुंबाय मोन नामा आङो दाउखौ बुंबायमोन आरो मैसोफोर फिबाबो खायफा मोजां गांसो जाहोनो हानांगौ गांसो जाहोनै बिदिनो गाइखेरफोर बुरजा बुरजा गाइखेर मोनबा फैसा मोनगोन नोङो जानायजोंसो बोलो नालाय इसोरबो गाइखेर मोननायफ्राबो जुदि जाहोनो हायोबा गाइखेरफ्राबो नोङो बुरजा मोनबा नों फाननाबो फैसा मोनबाय आर नै बेखौ मोनबाय नोङो मोसौआबो दाम मोनबाय ओंखायनो मा होनो फैसाबो मोनबाय आरो दामबो मोनबाय आरो नैबे बे खस्थ' खालामनायनिबो फैसा मोनबाय नालाय फुरथिबो मोनगोन आरो नोङो बेबायदि आरो ओमफ्राय बोरमा बेथ' आं मा बुंबावगोन बेबो बिदिनो आरो खस्थ' खामबाय नालाय खस्थ'नि गेजेरजों नों थाखा फैसाखो नागेरबाय नालाय नों खस्थ' खालामखानांगोन बेबायदि आरो थाखा फैसाखौ नों बांसिन खस्थ' खालामनानै फियोब्ला अमायाव बांसिन फैसा मोनो बांसिन मोनो होमबा नोङो बिमायावबो थाबाय नोङो फैसा आरो नोङो फिसायावबो मोनबाय नोङो मोजां फस्थाय कामना नै बिदिनो दानाखौ मोजां होयोब्ला साफरबो होयोब्ला एफोरबो नोङो मोजां होयोब्ला फिसायावबो मोनबाय नों दस हाजार आरो बिमारावबो मोनबाय नों दस हाजार बिस हाजार आरो नों फाथालब्रै फाथालबा लानो हाबाथ' मोनोसो बुरजा लानो हायोब्ला बोसोरनै बोसोरथाम लानो हायोबा बुरजा ओंखारलांबाय थागोन बुथारबाबो नोंहा फैसा मोनबाय आरो फिसायावबाबो मोनखागोन नों दस था गाहाम आदथा गाहाम जाबानथ' मोनबाय आरो नोङो